हा जय झूलेलाल साईं हा बैंक जे खेत्र में मां पंहिंजो केरियर अ ठाहिण पसंदि कंदमि अ छो त पोइ बैंकिंग खेत्र ॾाढी सुठी अ ॾाढो बैंकिंग खेत्र आहे न हूअ ॾाढो सुठो हूंदो आहे माना बैंक में अॼुकल्ह या बैंक में जॉब करण ॾाढी सुठी ॻाल्हि हूंदी आहे त असांखे मना मुंहिंजी अ फस्ट चॉइस हूंदी आहे की मां बैंक में जॉब कयां पर बैंक में बि जा इलाही पोस्टियूं हूंदियूं आहिनि बैंकर हूंदा आहिनि लोड लोन प्रोसैसर्स हूंदा आहिनि रिलेशनशिप मैनेजर हूंदा आहिनि फाइनैंशल एडवाइज़र हूंदा आहिनि एसेट मैनेजर एसेट मैनेजर हूंदा आहिनि पर उन्हनि में मूंखे सभिनीनि खां वधीक सुठो अ लॻंदो आहे के भई फाइनैंशियल एडवाइज़र जी जेका पोस्ट हूंदी आहे न उहा मुंहिंजी सभु खां सुठी में सुठी पोस्ट आहे त पोइ उन फाइनैंशियल एडवाइज़र जी मां पोस्ट पसंदि कंदमि ऐं उहा मां हिन करे पसंदि कंदमि छो त उनजो कम मूंखे ॾाढो वणंदो आहे भई फाइनैंशियल एडवाइज़र जो जेको कमु हूंदो आहे न हूअ ॾाढो सुठे सुठो कमु हूंदो आहे माना मूंखे हूअ ॾाढो कम वणंदो आहे छो त मां बैंकिनि में वेंदी आहियां त मां ॾिसंदी आहियां त जेके फाइनैंशियल एडवाइज़र हूंदा आहिनि त उहे असांखे सुठे नमूने सम्झाईंदा आहिनि ऐं सुठे नमूने असांखे अ ॾाढी सु सु माना उन्हनि जी माना जेका सम्झाइण जी रीति हूंदी आहे ऐं ॾाढो माना उहो सुठे नमूने सां असांखे सम्झाईंदा आहिनि भई असांखे कीअं करणु खपे उनमें उन्हनि जो क मई फाइनैंशियल स्टेटमेंट तयारु करणो हूंदो आहे हुननि खे ऐं उन्हनि खे मना हा फाइनैंशियल स्टेटमेंट जेको हूंदो आहे भई स्टेटमेंट असांखे कढाइणो आहे त उअ असांखे उहो कढी ॾींदा आहिनि असांखे असांजी रिक्वायरमेंट ते उहो फाइनैंशियल स्टेटमेंट असांखे जो जेको बि हूंदो आहे बैंक जो त हूअ कढी ॾींदा आहिनि त उहो कम मूंखे वणंदो आहे उन्हनि जो ऐं मतिलबु भई उ उन्हनि जो कम बियो हूंदो आहे भई बिज़नेस एक्टिविटी हूंदी आहे जीअं त भई बिज़नेस रिलेटिड जेके पर्सन हूंदा आहिनि कस्टमर हूंदा आहिनि बैंक जा त उन्हनि जूं जेके एक्टिविटियूं हूंदियूं आहिनि त उन्हनि जी बि उन्हनि खे ॼाण करणी पवंदी आहे कस्टमर खे बैंक जे उनखे अ फाइनैंशियल एडवाइज़र खे के भई जेके बि बिज़नेस जूं जेके बि एक्टोविटियूं हूंदियूं आहिनि हूअ उन्हनि खे ॿुधाइणियूं पवंदियूं आहे छो त उहो अॻिते उनजे हिसाब सां बैंक में उनजा कमु थींदा रहंदा आहिनि अ लीगल रिक्वायरमेंट हूंदी आहे उन्हनि जे कम में अ अच शामिल थींदी आहे लीगल रिक्वायरमेंट त लीगल रिक्वायरमेंट ते जे अनुसारु उहो पंहिंजो कम कंदा आहिनि ऐं इना मतिलबु उहो इनवेस्टमेंट अ इनवेस्टमेंट जे बेज़ ते माना कस्टमर अ अगरि कस्टमर हुननि खां पुछे थो के भई असांखे इनवेस्टमेंट करणी आहे त असांखे किथे इनवेस्टमेंट करणु खपे त उहो बि उनजे ई कम में ई शामिलु थींदो आहे त उहो कस्टमर खे जेका उन जेका कस्टमर जी रिक्वायरमेंट हूंदी आहे भई असांखे हिकु लखु रोकणो आहे ॿ लख रोकणा आहिनि या ॾह लख रोकणा आहिनि या अ जेतिरा बि मतिलबु रोकणा आहिनि त असांखे उहो फाइनैंशियल एडवाइज़र हूंदो आहे जेको उहो उन्हनि खे सुठे सां सम्झाइ करे सुठे सां प्लान उन्हनि खे अॻियां उन्हनि जे अॻियां रखंदो आहे के भई हीअ हीअ प्लान अथव हीअ हीअ प्लान अथव उनमें ॾाढा प्लान हूंदा आहिनि एल आई सी जा प्लान हूंदा आहिनि पंहिंजी बैंकिंग जा एस बी आई जा प्लान हूंदा आहिनि ऐं अ आई सी आई सी बैंक जा प्लान हूंदा आहिनि हर हिक बैंक जा अलॻि अलॻि पंहिंजा पंहिंजा प्लान हूंदा आहिनि त उहे पंहिंजा पंहिंजा प्लान उहा उनखे सम्झाईंदो आहे ऐं कस्टमर खे ऐं सम्झाइ करे उनखे मतिलबु ॿुधाईंदो आहे हुनजे फ़ाइदे जी ॻाल्हियूं उनखे ॿुधाईंदो आहे त पोइ कस्टमर उन ओ मतिलबु कस्टमर खे जेको बि प्लान सम्झि में अचे त उहो वठंदो आहे त उहो कम फाइनैंशियल एडवाइज़र जो हूंदो आहे त इन करे मूंखे भई फाइनैंशियल एडवाइज़र जी जेका पोस्ट हूंदी आहे न उहा मूंखे ॾाढी वणंदी आहे भई फाइनैंशियल एडवाइज़र हूंदो आहे न त उनजो कम ई एडवाइज़ ॾियण आहे भई पोइ लॻियलु आहे भई फाइनैंशियल एडवाइज़र त एडवाइज़र माना सलाहु ॾियण त असांखे फाइनैंशियल जे अनुरूप सलाहु ॾियणी हूंदियूं आहिनि त असां कस्टमर खे उ सलाहूं ॾींदा आयां आहियूं ऐं कस्टमर अगरि जीअं असां में ॻाल्हाइण जी टैक्ट आहे त उहो कस्टमर जल्दी असांजे मथां अ मतिलबु जल्दी असांजे उनमें अची करे ऐं माना पंहिंजो असां हुनजे फ़ाइदे जे लाइ ई कंदा आहियूं एक्चुली में त त अगरि असांखे असां हुनजो फ़ाइदो अ ॾिसंदा ॾिसंदा आहियूं त उहो बि असांजो फ़ाइदो ॾिसंदा उहो बि असांजे बैंक जो फ़ाइदो सोचंदा त इन करे मूंखे माना फाइनैंशियल एडवाइज़र जी पोस्ट ॾाढी पसंदि आहे मां उहेई पोस्ट पसंदि कंदमि जय झूलेलाल